ہیلو آئی آر سی ٹی سی سے بول رہے ہیں آپ جی میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں نے جس ٹرین کا ٹکٹ لیا تھا اب میں وہاں جانے کا میرا پروگرام کینسل ہو چکا ہے تو مجھے وہ ٹکٹ کینسل کرانا ہے اور اس کی جگہ اب مجھے نئے ٹرین میں نئے دن کے ٹکٹ چاہیے ہوں گے اس کے لیے کیا پروسیجر ہے جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب مجھے نیا ٹکٹ کب کا مل سکتا ہے کیونکہ اب مجھے جو پہلے ٹکٹ تھا وہ میرا کینسل بھی کرانا ہے تو آپ اس میں بتائیں گے مجھے کہ کتنا پیسہ اس میں ملے گا کیا کینسلیشن چارج کتنے ہوتے ہیں کتنا ریفنڈ ملے گا جی جی جی آپ مجھے یہ یہ بھی بتائیں کہ کون کون سی ٹرینیں میں مجھے مل سکتا ہے جو بھی میرا جہاں سے مجھے جانا ہے اور جہاں تک سفر کرنا ہے اس اس بیچ میں جتنی ٹرینیں ہیں اس کی انفارمیشن چاہیے مجھے اور کس ٹائم سے یہاں سے چلتی ہیں اور کس ٹائم پہ وہاں پہنچائیں گی مجھے اس کی بھی انفارمیشن چاہیے اور کتنے پیسے لگیں گے اس کی بھی انفارمیشن چاہیے یہ سب انفارمیشن آپ مجھے دے سکتے ہیں کیا جی جی چینج کرنا ہے مجھے ٹکٹ جی اوکے تھینک یو